हैलो नमस्कार हम आपकी क्या सहायता कर डोगरी च आक्खना हा नी बस ठीक तुस सनाओ अस थुआढ़ी केह् सेवा करचै

कोई निं बनी जाह्ग तैह्लू तुस सद्धो तैह्लू आई जाना असें अच्छा इसलै ऐ थोह्ड़ा दो तिन्न दिन दा कम्म कोई निं तुस सनाओ अस टैम कड्ढियै ओह्गे थुआढ़े घर किन्नी लग्गी सकदी तुस हां दिक्खियै पता चलना फ्ही किन्ना बनाना तुसें किन्ना'क नेईं हां पता मिगी कोई नेईं ओह्दे कन्नै चेयरां बी आई जानियां कुरसियां बी कन्नै आई जानियां कोई निं आओ बनी जाह्ग तुस डिजाइन दस्सी ओड़ेओ नी हां तुस जेह्का तुस डिजाईन आक्खगे अगर तुसें अगर ऑनलाईन दिक्खे होन फोनै उप्पर तुस आक्खगे असें इ'यै नेहा बनाना बनी जाह्ग कोई चक्कर निं

होर किश बी अस लोकें दे घर गै बनाने अपने बी बनाने अगर इ'यां लोक आक्खना कि साढ़े घर बनाना ते ओह् उत्थें बी बनाई ओड़ने हां हां कीऽ निं कोई निं तुस तैह्लू जेल्लै बी आखना होग बनाना होगा अस आई जाह्गे थुआढ़े घर

कोई निं तैह्लू मरज़ी करो हां ठीक